हाँ जी बोलो

जी हम जसराज होटल से बोल रहे हैं हाँ मिल जाता है हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ मिल जाएगी आपको बिरयानी आपको जी फुल प्लेट आपको तीन से चार सौ में मिल जाएगी

तीन सौ

हाँ चिकन होगा

हाँ तंदूरी रोटी है आपको आपको कौन सा चाहिये जी आपको खाना कौन सा है आप बोलो न हमारे यहाँ तो सब कुछ मिल जायेगा आपको हाँ जी आपको मिल जायेगा हाँ जी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आप बोलो नहीं नहीं अभी नहीं वो हाँ बिलकुल आपको अभी अच्छा मिलेगा आपको इसके अलावा बिरयानी अलावा चिकन है नोन वेज में आपको आपको सब कुछ मिल जायेगा नोन वेज में

हाँ हाँ बिल्कुल आपको अच्छा मिल जायेगा

हाँ हाँ और

हाँ डिलिवरी बॉय है

जी आपके पास कूपन है जी आपको प्लेट आपको कितने प्लेट चिकन चाहिये चार प्लेट चाहिए तो आपको आपको डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा थोड़ा अपने हिसाब से लगा देंगे डिस्काउंट आपको

तंदूरी रोटी भेजेंगे सर

हाँ सर हाँ ठीक

हाँ है

हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल

ठीक है सर